हय हांवें एका कला प्रदर्शनाक भेट दिल्या ताचे विशीं सांगपाचें म्हणल्यार प्रदर्शनाक गेल्ले कडेन हांवें पळयलें की थंय वेग वेगळ्यो लाकडी वस्तू दवरिल्ल्यो आशिल्ल्यो वेगवेगळे तरेचे तोरण बाम्बू पसून केल्लीं बास्केटां सुपां पळयलीं तशेंच वेग वेगळ्यो मुर्ती आशिल्ल्यो हातीन तयार केल्ल्यो माळो आसल्यो मोतयांची कांकणां आसलीं सुतलेचो वापर करून वेग वेगळ्यो वस्तू तयार केल्ल्यो त्यो पळोवपाक सोबीत दिसताल्यो हारशे लावन वेग वेगळे तोरण पळोवपाक खूब बरें दिसताले तशेंच शंख तिसऱ्यो वापरून ल्हान ल्हान मुर्ती केल्ल्यो ह्यो मुर्ती लक्ष वेधून घेताल्यो हांवें म्हाका आवडली म्हूण एक मूर्त आनी कांय तोरण घेतले वेग वेगळ्या वस्तुंचें हें प्रदर्शन पळोवपाक म्हाका खूब बरें दिसलें अशे तरेन हें प्रदर्शन पळयिल्ल्यान म्हाका आनीकय जर खंय प्रदर्शन आसा जाल्यार त्या प्रदर्शनाक भेट दिवन थंयच्यो वस्तू विकत घेवपाक आवडटलें